ड्रॉइंगूच एक असो विशय आसा जो म्हाका मोटिव्हेट करता म्हाका मोटिव्हेट करपाक अशें वेगळें कांय गरज नासता बट ड्रॉइंगूच म्हाका मोटिव्हेट करतात कित्याक म्हाका जर हो एक प्रकार ना जाल्यार हांव ड्रॉइंगेंत एक वॉल पेन्टिंग करूंक वयता मागीर क्ले आर्ट करपाक वयता अशें कितें वेगळें वेगळें तरेचें हांव कितें तरी आर्टिस्टीक इन ड्रॉइंग ते हांव विशय सोदतां सो म्हाका मोटिव्हेट करपाक वेगळो असो हें नाका म्हाजो ऑलरेडी ड्रॉइंग करप म्हऴ्यार म्हजो स्ट्रेस बस्टर कसो सो म्हाका केन्ना जर शांत दिसपा जाय वा मन मेकळें करपाक जाय जाल्यार ते सगळे विचार हांव रंग घेवन पेपरार काडटा त्या खातीर म्हाका एक खूब हें दिसता बरें दिसता आनी इन्सपायर्ड जावपा खातीर हांव विडियो पळयतांच म्हाका वेगळे वेगळे तरेचे विडियो पोवूंक आवडटात कितें ना कितें तरी हांव एक्टीविटी ड्रॉिंगेचे रिलेटीड आसता अशो हांव एक्टीविटीज करता की म्हाका म्हाजो ड्रॉइंगेची एक्टिवीटी दाखोवपाक मेळोंक शकता अशे तरेचे हांव कितें तरी विडियोज पळयत आसतां आनी प्रयोग करीत आसतां घरा कडेन